हींअर ज़मानो बदिलिजी वियो आहे पहिरिएं जे ज़माने में त ॿार ॼमंदा हुआ त उन जे आस पास जो जेको माहौल एतिरो स्वास्थ्य वर्धक जंहिंखे छा चवणो भाइ तंदरुस्ती पैरखु न हूंदो हुयो पर हाणे असीं जॾहिं बि को घर में नओं ॿारु ॼंहिंमें थो त उन नएं ॼावल ॿारु खे तमामु स्वच्छ ऐं साफ़ु सुथिरो माहौल मिले उन जी हर ॻाल्हि जी ख़्यालु रखियो थो वञे जीअं त माता पंहिंजे ॿार खे जनमु ॾेई करे जॾहिं घरु अचे थी त घर में बि हॉस्पिटल में त ध्यानु रखियो ई वेंदो आहे पर हर घर में बि उन माता जी चङी तरह संभाल रखी थी वञे उन जे आस पास जो वातावरणु ईवन बेड खां वठी उन जे चौधारी तमामु साफ़ु ऐं स्वछता रहे फिर ज़रा बि गंदगी न हुजे ज़रा बि कंहिं बि क़िस्म जी ग़िलाज़त न हुन उन ॻाल्हि जो असीं हाणे ध्यानु रखऊं था पिया इन खां पोइ बि जॾहिं कोई ॿाहिरि का नंढी वॾी बीमारी फहिलियलु आहे त उन वक़्तु वरी नएं ॼावल ॿार जो असीं ख़ासि विशेष ध्यानु था रखऊं ॿार छिक बि थो ॾे या ॿारु खंघे बि थो त तुरंत उन ॿार खे चकास करे उन खे अ ट्रीटमेंट ॾियणु जी कोशिशि कयूं था जीअं हूअ कंहिं बो बीमारीअ जो भोॻु न बणिजे ऐं सभिनि ॻाल्हुनि जो ध्यानु रखणु लाइ हाणे तमामु घणी सुजाॻी अची वई आहे ऐं ओढ़े ई तरीक़ै सां असीं बि उन जो अमल करियूं था